अ हेल' मामोन

मा बुस्थुआ बे ए मा मा जाखो ए हे आं माब्रै बिदि जाथावथाव जाखो होमब्ला

दा

दा ओरैसो जाबाय नामा माने दाख्लै मैया दहाय लांबाय ना ए दाख्लैयो दखानाव फाननो हायैयासो एसे गाज्रि जाबाय नामा फाननो एसे एसे लगाय एसे लगायदेरनाय जादों आरो बै माबाखौ दाख्लैनि थानायखौ बेखिनियानो औ

ओइ माब्रै बिदि जाखो ब्रा बिदिथ' बिदिथ' जाथावनाङामोन ना थगायाथ' थगाया माबा ओरैनो हैद बिदि नङा माने मा होनगोन बे खम जादोंब्ला बै फारला फारलाया रिनिउ खालामाखैना बेयाव जानो हागौ रिनिउ रिनिउ गोबाव जाबाय बायनाया गोबाव जाबाय ना अ दे आङो आङो दा बे खनसेनिफ्राय माबासिगोन फ्रि हरगोन आं नोंनो फ्रि लोगो हमब्ला जाबाय दै फ्रि

नङा दे गाज्रि गाज्रि मोन नांला नोङो आंबो मिथियासैना आरो नोङो फ्रि हरगोन दे आं नोंनो दा खनसेयाव लोगो हमब्लानो जाबाय रायजाखासिगोनथ' आरो गोरोन्थिया जाबाय जानायालाय दे खेमाहा होदो दे खनसेखौ ना बे खनसेखौ खेमाहा होबानो जाबाय दे दे दे दे जागोन दे औ दे औ दे जागोन दे